میں موسم سرما میں سفر کرنا پسند کروں گا کیوں کیونکہ اس میں سفر کرنا آسان ہے نہ اس میں تازی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی پسینہ آتا ہے نہ ہی گرمی کی وجہ سے انسان کی حالت خراب ہوتی ہے آج کل ٹرینوں میں اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے کہ سانس نہ لیا جائے اور ٹکٹ سب کو نہیں دیے جا سکتے اے سی والے کو ملتے نہیں ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا سردیوں میں سفر کرنا زیادہ بہتر ہے